रेगुलर डायरी आनी जर्नल बरोवप जायना आनी कोंकणी हांव बरयतां इंग्लिशूय हांव बरयतां पूण म्हाका सगळ्यान चड मुखार व्हरता ते म्हणजे म्हाका डेली एक एक इन्सिडंट जो जाता आनी वीथ दॅट आय रिमेन फॉकस की म्हाका ही काणी कश्याय पद्दतीन कंप्लीट करपाकूच जाय ना जाल्यार म्हाका खूब त्रास जाता